गोबां सोलायबोबाय सिगां बोसोरफोराव मबाइल फन फोरजों फिसा केमेरा फोरजोंनो गोबां फट' लादोंमोन नाथाय दानि जुगाव गोदान केमेरा जों डिजिटेल केमेरा जों फट' खौ लासै दा दानि मुगायाव गोरलैसिन जानानै फैबाय मानोना सिगांनि समाव फट' लानो थाखाय गोबां खस्थ' लानो गोनां जायोमोन जेरै नांगौ बायदि फट' लानो हायामोन नाथाय दानि जुगाव जेरैबायदि नांगौ ओरैबायदि फट' लानो हानाय जानानै फैबाय